मोबाइल ते मां हिकु कुर्ते कुर्तो ॾिठो पर उहो मूंखे पसंदि बि आहियो ऐं मूंखे जल्दी बि हुई पर अची बि वियो जल्दी ऐं चेटीचंड ते मूंखे पाइणो हुओ पर जॾहिं पाए ॾिठो त हुनजो कपिड़ो सुठो कोन हुओ ऐं हुन में टूंग बि हुआ घणेई हुन में परेशानियूं हुयूं त मां उहो ए बी सी कंपनीअ मां घुरायो हुओ मूंखे पसंदि न आयो अॻिते मां हुन कंपनीअ मां माल कान वठंदसि